वर्तमान स्थितिमे नेनापनसँ तऽ हमसभ पुस्तकक प्रेमी छलहुँ आ पुस्तक प्रेमिए छी नेनापन पुस्तक सेहो पढ़लहुँ तकर बादसँ उच्च स्तरीय पुस्तक सेहो पढ़लहुँ तकर बाद मध्य स्तरीय पुस्तक जहिना जहिना वर्गक सञ्चालन भेल जहिना जहिना दिमागक विकसित रूपमे भेल छलहुँ भेल गेल बचपन धीरे धीरे हटल गेल तहिना तहिना शिक्षा ग्रहण करबाक लेल पुस्तक सब पढ़लहुँ एहन भए सकैए तऽ मैथिली साहित्य आ हिन्दी साहित्यके अनेक पुस्तक सङ्ग्रहो कएने छलहुँ कमसँ कम हम अन्दाज करैत छी कि जे दू चारि लाखसँ ऊपरके पुस्तक हमरा जिम्मामे उपलब्ध यए कएको लाइब्रेरी पुस्तक हम जमा कऽ चुकलहुँ जेना शेखर प्रकाशनसँ राजकमल प्रकाशनसँ मैथिलीके विभिन्न विभिन्न प्रकाशनसँ दरभङ्गासँ तकर बादसँ किशुन सेवा सङ्कल्प सुपौलसँ विभिन्न विभिन्न जगहसँ हम पुस्तक आनि कऽ हुनका सङ्ग्रह कए कऽ तैआरी कऽ रहल छी तैआरीमे जुटलो छी इएह सभके लेल आर तऽ एहन कोनो पुस्तकके बात नहि छै